چھوٹے ورزشوں میں چلنا دوڑنا سیڑھیاں چڑھنا کھڑے ہو کر کام کرنا گھر کے کام وغیرہ شامل ہیں روزانہ تھوڑی دیر کے لیے تیز قدموں سے چلنا یا ہلکی دوڑ یا جوگنگ کرنا لفٹ کے بجائے سیڑھیوں کا استعمال کرنا اگر ممکن ہو بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو کر کام کرنا صفائی باغبانی یا کوئی بھی جسمانی سرگرمیاں یہ سب سرگرمیاں ہم سب کی صحت کو بہتر رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں